एना तऽ अगर भारतके संविधानके बात करल तऽ यहाँपर राजभाषा हिन्दीके देल गेल छै लेकिन ई बहुत लोकके स्वीकार नहि छै अगर हम साउथ रीजनमे जाएल जाइ अगर भारतके तऽ वहाँपर हिन्दी बहुत कम लोग बोलल जाइ छै अगर बोलल भी जाइ छै हिन्दी तऽ ओ नार्थ इण्डियासँ ही अगर लोग गेल छै तऽ वही सब बोलै छै

संविधानमे दर्जा देल गेल छै यहाँपर भाषामे बहुत ही विविधता छै अगर यहाँपर किछु ही किलोमीटर अगर हम जाएल जाही तऽ अगर हिन्दीके ही बात करल जाइ तऽ हिन्दीमे ही बहुत ज्यादा विविधता आ जाएल छै अगर हम नई दिल्लीके हिन्दीके बारेमे बात करोँ आओर अगर बिहारके हिन्दीके बात करोँ तऽ बहुत ही ज्यादा असमानता पाएल जाइ छै आओर जेकि काफी हद तक समान भी छै लेकिन काफी हद तक असमान भी देखैमे प्रतीत होइ छै